दाउनि पार्म एबा आबाद खालामनायाव माखासे गोबां बेरामफोरबो जानायखौबो जों नुनो मोनो माब्लाबा स' बे समावहाय जेब्ला दाउनि आबाद मावग्रा बिथाङा बेबादि पेस जायो बे समाव बिथाङा बे दाउनि ड'कटर एबा जुनारनि ड'कटर भेटेनारि ड'कटर फोरनावहाय थांनानै सोंनो हागोन आरो बेजों लोगोसे माखाले इक्सपिरेन्स जाखानाय जाय मानसिफोरा अलरिडि आबादखौ मावगासिनो दंखायो दाउनि बिथांमोन्नावबो सों थांनानै सोंहैनो हागोन आरो माखासे दायन्नो दायो टेकन'ल'जिनि जुग जाबाय बेनिखायनो मानसिफ्रा दोनैहाय टेकन'ल'जियाव नायनानैबो इउथुब भिदिअ'फोरखौ नायनानै बा गुगल फ्राव नायनानै माखासे रोंग'थिफोरखौ लानो हागोन बेबायदिनो दाउनि बेराम नि माखासे प्रिक'सन फोरखौ लानो हागोन आरो बेरामफोर जायोब्ला माब्रै बासायगोन प्लुफोर फैयोब्ला माब्लैबा माब्रै बासायगोन बेनि थाखाय गोबां डक्ट'रफोरनि साजीसन इक्सपिरेन्स मानसिफोरनि साजीसन आरो गुगोल फोराव नायनानै एक्सपार्थफोरनि साजीसनफोरखौ लानानै मावनो हागोन